नमस्त मैडम बताईए क्या खरीदने के लिए हैं ऐसे कैसे पडेंगे बाईस सौ रुपये कुंटल हैं

नहीं दो हज़ार में नहीं हैं अरे एक आए थे वह बोले थे हमको बाईस सौ रुपये कुंटल दो तो नहीं दिए नहीं वह आये थे नहीँ जैसे और मत्ल नहीं है हमारे पास आलू भी हैं और मिर्च भी हैं नहीं मैडम वह भी बाईस में

तो वही अब मतलब बाईस बाईस का चल रहा हैं बाईस सौ रुपये कुंटल का बहुत करेंगे सौ रुपये कम करेंगे हाँ ठीक है ठीक है आलू कितना जाएँगे टमाटर जाएँगे टमाटर का रेट कैसे हैं ऐसे दस रुपये किलो मतलब दो हज़ार रुपये कुंटल पड़ेगा अरे मार्केट चढ़ गये है सब चीज़ का महँगे हो गए हैं पता पड़े है पूरा सड़ गये हैं और